वर्तमान में अगर देखा जाए तो हमारे देश की सबसे बड़ी समस्या तो यह है कि युवा हमारे पास अभी युवा देश है और युवाओं के नौकरी नहीं है सब बेरोज़गार घूम रहे हैं अब बेरोज़गारी का सबसे बड़ा कारण क्या हो सकता है यह तो सरकार का सोचना ही पड़ेगा क्योंकि यह एक बात यह भी है कि हमारे देश में जिस प्रकार कि शिक्षा दी जाती है यह शिक्षा केवल उनको पास करने डिग्री प्राप्त कराने तक की होती है अगर उनको इस प्रकार की शिक्षा दी जाए कि वह न केवल पढ़ लिख सके बल्कि ख़ुद कुछ कमा भी सके तो मुझे लगता है कि वह नौकरी आराम से प्राप्त कर सकेंगे युवाओं में बेरोज़गारी का कारण एक यह सबसे बड़ा है कि युवा जो पढ़ता है वह केवल नम्बर्स लाने के लिए पढ़ता है डिग्री प्राप्त करने के लिए करता है इसलिए नहीं करता कि उसको उसका ज्ञान हो अब इसको युवाओं के लिए रोज़गार प्राप्त करने के लिए सरकार को बहुत सारे कदम उठाने चाहिए जैसे की कई बड़ी कम्पनीज़ खोलना चाहिए अगर कम्पनी हमारे देश के हर राज्य में होगी तो युवाओं को इधर से उधर भटकना नहीं पड़ेगा अगर एक राज्य में सरकार बहुत सारी कम्पनीज़ खोल दे तो वो वहाँ पर क काफ़ी युवाएँ काम कर पाए